बच्चा सभ सुबहसे उठै छै खाना खाइ लै छै जाइ छै खेलै ले कभी गेन खेललक कभी किरकेट खेललक कभी गुल्ली खेललक कभी किछु जिम करलक कभी दौड़लक कभी कबड्डी खेललक कभी गिरबो बजरबो करै छै मतलब हर तरहसे बच्चाके जे हुए छै खुशी खेलैके दिनभरि अपन खेलैत रहै छै खेलैत रहै छै रातिमे आबै छै अपन खाना पिना खाके सुति रहै छै बहुते थाकल रहै छै बच्चा सुतल रहै छै एकदम मनोरञ्जनके लिए सुतल रहै छै कोइ टेन्शन नहि आबै कोइ चीजके अपन खेल उलिके अएलै अपन सुति रहै छै घर दुआरमे सुतलाके बाद अपन खूब फ्री होइके सुतल रहै छै जबतक मतलब ओकरा थकनी रहै छै सुतल रहै छै सुबह अपन खूब उठेलाके बाद अपन बच्चा थकल रहै छै तऽ उठै छै तब अपन फ्रेश उरेश हुए छै फेर अपन खेलैमे लागि गेल बच्चा गेन खेललक कभी मतलब किरकेट खेलै ले चलि गेल कभी मोबाइल देखे लागै छै ओकर बच्चे छै तऽ कोइ नियमे नहि छै बच्चाके कि करतै नहि करतै बच्चा कखनी कखनी अपन लड़ाइओ कै लेलक बच्चामे बच्चा कभी हँसबो करलक कभी कानबो करलक बच्चाके कोइ नियमे नहि छै कभी खाना माँगलक कभी दौड़ गेल कन्हैँ कन्हैँ अपन भुकबै लागल कनहो गार्जिअनके दौड़बै लागल बकबै लागल झुट्ठेसे अपन कभी अपन साइकिल लैके दौड़े लागल कभी किछु बच्चे छिकै अपन किछु भी करि सकै छै बच्चा अपन कभी जिमे करै ले चलि गेल बच्चा कभी मतलब साइकिले लैके कन्हैँ घुरै ले चलि गेल बच्चे छै अपन टेन्शन फ्री रहै छै बच्चाके अपन गार्जिअन पुरबैवला रहबे करै छै अपन खेलैवला बच्चाछै खेलौड़िआ बच्चा अपन किछु भी करि सकै छै कभी इसकुल आओर रहल कभी जिम उम ओहिजाँ रहै छै ओहिजाँ जाके अपन जिम उम करै लागल झूला झुलै लागलक किरकेट बॉल खेलै लागलक कभी जिम करै लागलक कभी कुदकै छै केनहौँ बनल रहै छै कभी उधर उधर अपन दौड़ै उड़ै छै कभी कबड्डी खेलै छै इएहसब बच्चा अपन दिनभरि दिन गुदस करै छै रातिके आबै छै सुति रहै छै थकल उकल रहै छै बहुत मतलब सोचै छै हमे बहुत थाकल छौँ सुतल रहै छै अपन सुतिके उठल अपन फेर खेलैएके धुनमे दिनभरि लागल रहै छै बच्चाके कोइ काम रहै छै नहिए ने खेलैमे अपन वएहसब कबड्डी रे ई होल ओ होल अपन खेलैत रहै छै दिनभरि लागल रहै छै कभी पुल्ली डण्टा खेललक कभी गुल्ली खेललक कभी किछु बच्चे छिकै अपन किछु भी ओ करि सकै छै खेलैत रहै छै दिनभरि अपन झुलापर लटकल रहल कभी गाछपर चढ़ल इएहसब बच्चा दिनभरि झुलुआ उलुआ लगैके खेलैत रहै छै गेन उन खेलैत रहै छै जिम उम बनाइत रहै छै बच्चा खेलै छै बॉडी बनबै छै दौड़े छै अपना सुरक्षितके रहै छै टेन्शन दूर करैके लिए बच्चा अपन दिनभरि वएहमे लागल रहै छै अपन गार्जिअन बोलबै ले जाइ छै तऽ खाइ छै कभी नहि खाइ छै सुतै छै तऽ अपन थाकल रहै छै सुतल रहै छै दिनभरि बच्चा अपन अपन फेर होल फेर मोन होल फेर उठल फेर अपन खेलै ले जाएले बच्चे छिकै ओकर कोइ नियम नहि छै बच्चाके कि कखनी कि बच्चा खेलतै कि कानतै कि हँसतै ओकर बच्चाके कोइ नियम नहि छै तब ओहि पाछू अपन गार्जिअन लागल रहै छै कि बच्चा हमर कहीँ गिर बजरि नहि जाइ सुरक्षितके रहै बच्चा कन्हैँ कोन्ने गेन खेलै ले गेलै कन्हैँ पुल्ली डण्टा खेलै ले गेलै ईसब बच्चाके देखैत रहै छै